आं मैया मेनसे दखाननिफ्राय ओरैबादि मोनसे बडि वास लाबोदोंमोन बेखौ आं बेराद मोजां मोनदों ओरैबादि मोदोमाबो ओरैबादि साफा मोनदों ओरैबादि मोजां गुरै आराम मोनदों आं मालाबा बेखौ जोबबावबा जोबबा आर आं बेखौनो बायबावगोन बेराद मोजां मोनदों आं देहाखौ मोदोमखौ आरो बेराद मोजां मोदोमाबो बेराद मोजां गुरै आराम जादों आं मालाबा बेखौनो बायबावगोन जोबबा बे मोनसेया जोबबा बेखौनो बायबावगोन आङो ओरैबादि मोजां मोनदों आङो